मुजफ्फरपुरके मुख्य फसल छै धान जेकरा चावल कहैत छै जाहिमे से चावल निकलैत छै चावल जे सभ जगह जइसे कि हर राज्यमे पार्सल होइत छै जे चावल से बहुत उत्पादन होइत छै हमर सभकेँ बाह मुजफ्फरपुर जे छै जे बहुत मतलब बाढ़ एरिया क्षेत्र छै जाहिमे धानके उपजा बहुते होइत छै एते उपजा होइत छै जे सभ जगह भारतमे जे छै वहाँ यहीँ से धान चावलके सप्लाइ होइत छै मतलब सभ जगह चावलके सप्लाइ इधरे से होइत छै आओर बहुत इतना उपजाके लेल तऽ बिहार मुजफ्फरपुर से जते चावल छै जे जाइत छै सभ जगह जाइत छै आओर मुजफ्फरपुरमे मुख्यतः फलमे अबैत छै लीची लीची एतै मुजफ्फरपुर लीचीके लेल प्रसिद्ध छै जे पूरा देशो विदेशमे जाइत छै मुजफ्फरपुर से लीची लीची इतना प्रसिद्ध छै यहाँके फेमस फेम ओ जे छै जे मतलब बहुत प्रसिद्ध फल छै लीची लीची सभ जगह एतेक फेमस छै सभ केओ बोलैत छै मुजफ्फरपुरके लीची फेमस छै लीची लीचीके लेल बहुत मतलब बहुत पूरा मुजफ्फरपुर लीचीके लेल प्रसिद्ध छै एतऽ उत्पादन लीचियोके यहाँ बहुत होइत छै एतै सारा लीची उत्पादन होइत छै जे पूरा भारतमे जितना राज्य छै सभ जगह वही से जाइत छै लीची आओरो